हँ कोन कोन कपड़ा छै हँ धोती लेनाइ छै धोती कोटन कपड़ा कोटन चलि जेतै हँ ऑर्डर हेतै कोटन सिल्क जे छै सबके लेल

सिल्कमे कुर्ता लेबै कोटनके कुर्ता लेबै धोती लेबै ठीक छै जा रहल छियै जा रहल तब शादी जखन हेतै तखने ने कयल जेतै अखैन थोड़े कयल जेतै अखन सिल्क सब लेनाइ छै